जय झूलेलाल जय झूलेलाल पुटु कीअं आहीं हा राति जो लेट आएं घरु हा पर राति जो मां वेठो हुउमि तुंहिंजे लाइ तूं आएं लेट लेट किथे थी वएं हा ठाहे न प्रोग्राम किथे हलिणो आहे ॿुधाए काइ जॻहि तूं सजैस्ट कर हा हा हा हा हा हा हलंदुमि न चारि पंज ॾींहं अडजैस्ट कंदुमि न मां हलंदासी महाबलेश्वर हा हा पर मां ॿुधो आहे हुते हिकु नओं रिसोर्ट खुलियो आहे उन में सुठो सभु आहे फैसिलिटी अंदरु स्विमिंग पूल इहे सभु आहे वॉटर राइड्स आहिनि मतिलबु पाणीअ जी चङियूं जूं रातियूं आहिनि हुन में मां हुन जी इंक्वायरी कयां थो पहिले ॾिसां थो हुन जो छा अघु आहे छा न आहे अगरि उहो सुठो हूंदो त हुते हलंदासीं न त पोइ पंहिंजे दोस्त सां हा हा हा हा पर तूं पुटु पहिले गाॾी त ठीक कराए हलंदे गाॾी ख़राबु लॻी पई आहे ऐं ठाराए नथो टाइम ते बि गाॾी ठीकु कराए हा हा हलूं वरी तकलीफ़ न थे न पुटु रस्ते में हा माउ खां पुछियो अथई हा पहले हुननि सां सलाह मशविरा त कर न पुटु असां त तयारु थी वेंदासीं उहो ॿई तयारु थियणु खपनि न हा हले हलंदो ॿ ॾींहं वधीक हलंदासीं हुन में छा आहे निकिरूं था त सॼी तरफां घुमी अचूं न हा हा लोनावला में नारायणी देवी जो मंदरु चवंदा अहिनि हुते हिकु मथो टेके ईंदासीं हा हा हुते थी ईंदासीं ईंदे ईंदे हा हा गाॾी ठीक कराए मां पुछा कयां थो रिसोर्ट जो छा आहे कीअं न आहे पंहिंजे दोस्त सां बि ॻाल्हायां थो तू पहले घर में ॻाल्हाए सभिनि सां माउ सां ॻाल्हाए पहले जोइ सां ॻाल्हाए ॿारनि खां पुछो हुननि जो छा प्रोग्राम आहे न छा न हलूं था थी ईंदासीं हा हा हा हा हा हा ठीक आहे हा हा जय झूलेलाल